मेरे हिसाब से योग शुरू करने की कोई सही उम्र नहीं होती है अगर हम योग बचपन से भी करें या कम उम्र से अगर हम योग करते है तो योग से हमारा जो शरीर है वह स्वस्थ रहता है चुस्त दुरुस्त और तंदरुस्त रहता है और योग से हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है राहत मिलती है और बीमारियों का कभी बीमारियाँ उस व्यक्ति को नहीं होती जो व्यक्ति योग करता है तो योग हमें करना चाहिये हमारे शरीर के लिये बहुत अच्छा होता है और योग करने की कोई उम्र नहीं होती है हमें हमें नियम से हर सवेरे उठकर योग करना चाहिए योग व्यायाम करने से हमारा शरीर अच्छा रहता है और कभी उस व्यक्ति के शरीर को ना बीमारी होती है ना वह कभी तकलीफ़ में आता है